اردو میں وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ آ رہا ہے ہمیں اردو سے اردو پہ ذرا غور کرنا چاہیے میں اردو زیادہ استعمال کرنا چاہیے اردو سب سے اچھی لفظ ہے پیاری لفظ ہے ہمیں سننے میں بھی اچھی لگتی ہے سننے میں بھی اچھی لگتی ہے اور ایک گاؤں گئے تھے اس گاؤں میں سب اردو بولتے تھے اس لیے ہمیں اردو اچھا لگتا ہے اردو پیارا لفظ ہے اردو اردو ہم مدرسے وغیرہ سے سیکھا کرتے تو آج کل تو اسکول وغیرہ میں بھی اردو پڑھایا جاتا ہے ہمیں اردو پڑھایا جاتا ہے اردو کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسکول وغیرہ سب جگہ پڑھایا جاتا ہے ہمیں ہم بھی اردو ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ لوگ بھی

پڑھتے ہیں ہم اس لیے ہمیں اردو زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں اردو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے ہم ہم اردو اردو کو اچھا لفظ مانتے ہیں ہمیں پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے ہمیں پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے اردو پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے اور بولنا بھی اور سننا میں اچھا لگتا ہے کیونکہ اردو کی بہت اہمیت ہے اور اردو لفظ بھی بہت اچھی لگتی ہے سننے میں اس لیے ہمیں ان سب میں غور کرنی چاہیے اور اردو زیادہ سے زیادہ سب کو پڑھنا چاہیے اپنے بچے وغیرہ کو سب کو اردو سکھانا چاہیے اور سکھانا چاہیے پہلے کے لوگ اردو کتاب وتاب میں اب نہیں رہتے ہیں اب لوگ موبائل یا کمپیوٹر پہ بھی پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں اب اب کتابوں پہ نہیں اردو کی نہیں نشان نہیں ملتی اب لوگ موبائل موبائل یا کمپیوٹر پہ لوگ آپ لوگ سب لوگ پڑھتے ہیں اس لیے اردو زیادہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں اردو زیادہ پڑھتے ہیں پہلے زمانے میں تو اردو کم سم پڑھایا کرتا تھا آج کل تو بہت اردو پڑھتے ہیں اسی لیے ہمیں ان اردو پڑھنا سیکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اردو پڑھے ہم پڑھے اور پڑھے ان سب اردو زیادہ سے زیادہ اچھا لگتا ہے اردو زبان سب سے اچھی چیز ہے اردو اردو زبان سب سے پیاری آواز ہے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں تو سننے میں کتنی اچھی لگتی ہے اس لیے ہمیں اردو زیادہ پڑھنی چاہیے اور اردو اردو اردو زبان پہ زیادہ غور کرنا چاہیے اپنے بچے وغیرہ سب کو سکھانا چاہیے ویڈیو اور سب لوگ پڑھنا پڑھنا جانتے ہیں اردو آج کل لوگ اس لیے اردو پہ زیادہ غور کرنا چاہیے ہمیں اردو سیکھنا چاہیے سیکھیں اور اور